अॼुकल्ह पढ़ाई करण ॾाढी ज़रूरी आहे पढ़ियलु माण्हू चङी तरक़ी करे था सघनि छाकाणि त हिकु डॉक्टर अगरि थी वियो को ॿार त उहो पंहिंजे परिवार खे बि संभाले थो सघे ऐं दुनिया जे दुनिया खे बि उहो चङी मदद करे थो सघे डॉक्टर भॻवानु जो रूप आहे डॉक्टर खे त माण्हू भॻिवान जो रूप करे था मञनि ऐं जेको ॿार शिक्षित नथो हुजे उहा अॼुकल्ह जे ज़माने सां कठो बि कठो हली नथो सघे उहो थोरो पुठियां तो रहिजी वञे